क'क्राझार जिल्लानि गिबि जौगानायनि बिथांखिफोरा बुहुद दावखोबाय मानो होनोबा दा जोंनि क'क्राझाराव सिगां जेरैबायदि सुबिदा गैयामोन दा बुहुद सुबिदायाव फैबाय दा जों जायगायावनो फरायनो मोनो जोंहा दा बडलेण्ड इउनिभार्सिति जायगायावनो फैबाय सिआइति फैबाय मेडिकेल कलेज फैबाय बेफोर लासैनो मोनफानिफ्राय मोनफा मोनफानिफ्राय मोनफा जौगाबोगासिनो दासो आराम्भ' जाहांगासिनो बिनिखायनो जोङो दा बुहुद सुबिदा जायगायावनो फरायनो मोनो जायगायावनो जोङो मेडिकेल बेयाव त्रितमेन्त खालामनो हायो दा जों बाहेराव थांनांगौ जाला बेनिखायनो जोंनि क'क्राझार ओनसोला दा बुहुद सिगांनिख्रुय बुहुद लासै लासै माबादों लामा सिगाङाव गैयामोन दा लामा जाबाय लामानि सुबिदा हान्थामेलानि सुबिदा गारि मथरनि सुबिदा जों जेरैखिथिं थाङा मानो गासैबो जोंनि फारफ्रोमबो सुबिदा सुबिदा जाजोब्बाय बेनिखायनो जों दा क'क्राझार माबाखौ जों दा लासै जोङो बुहुद दावखोनाय नुगासिनो दं आरो बिदिनो लासै लासै दावगाबाय थाबावगोन आरो फैबावनांगौ बुहुद दं बेनि थाखाय जों मिजिं लानानै थाबाय